असां जॾहिं घुमणु वेंदा आहियूं इअं त ॾाढा फोटोग्राफ कढंदा आहियूं ऐं हर कंहिंखे फ़ोटुनि जो शौक़ु हूंदो आहे मूंखे बि आहे मुंहिंजे परिवार खे बि आहे त हिकु दफ़ो असां घुमणु वियासीं ॿाहिरि हिल स्टेशन हुयो उते ॿ फोटो ग्राफ मूंखे ॾाढा सुठा लॻा कढण में क्लिक करण में हिकु त पंहिंजे ॿिनि हथनि जे विच में शाम जो जीअं सिजु लहंदो आहे त उन सिज खे मां पंहिंजे ॿिनि हथनि जे विच में गोलु राऊंड ठाहे करे उन जे विच में जीअं सिजु ॾिसणु अचे इअं रखियो ॼणु सिजु मुंहिंजी हथेली जे अंदरि आ आहे उहो हिकु फोटो ऐं ॿियो फोटो जेको क्लिक कयो उहो हुयो पंहिंजा हथ फहिलाए करे पूरो मथे ॾिसी आसमान जे तरफ़ु ऐं उहो इअं क्लिक कयो की जीअं सॼो आसमानु मुंहिंजे ॿिनि हथनि जे विच में मुंहिंजी ॿिनि ॿांहुनि जे विच में सॼो आसमानु अची वियो आहे उहो एक्सपीरियंस ॾाढो सुठो लॻो ॾाढो क्लिक कयलु फोटो मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि ऐं उहे मां ॿियनि दोस्तनि खे बि ॾेखारियो मां उन्हनि खे बि उहे चयो त उन्हनि बि उहे फ़ोटू सेम क्लिक कया ऐं उन्हनि खे ॾाढा वणिया